की अहाँ कहियो विशेष रूपसँ स्वयंसेवा या कोनो तरहसँ वापस देबाक उद्देश्यसँ यात्रा केने छी

जते प्रशिक्षु रही सब एक साथ मिलके स्काउट एंड गाइड से जे छै से ओ स्वयं सेवा छिऐ जेकि जे छै से अंतर्रष्ट्रीय स्तरके छै ओकर हम ट्रेनर सेहो रहल छी ओहिमे हमरा जाए के मौका लगल कटिहार गेल छलहुँ पटना गेलहुँ ओकर बाद फेर सिल्लीगुड़ी गेलहुँ एक बेर दिल्लियो गेलहुँ राष्ट्रीय स्तर जम्बूरीमेओहो सङ्घ सेवाके काज छल ओतऽ तऽ बहुत लोककेँ हमसब जाए कऽ सेवा केलिऐ केओ जल पीआबएमे छलखिन केओ जे छै से खाना खुआबैमे छलखिन सबहक सब सेवा छलनि ओहिमे हमहुँ एगो सहभागी रही एतबे नहि हम जे पढ़ैत रहौ पटनामे हमर मैट्रिकके इएह इसकुलसँ जे छै जतौ हमर ई कार्यक्रम भए रहल यऽ ओतएसंँ हम मैट्रिक पास केने छलहुँ लेकिन इंटर बी ए एम ए सब हम पटना से केलहुँ तऽ ओतऽ जे छै से हम जे किछु पाइ एगो मित्रसंँ उधार लेने रहौ तऽ उधार लेने रहौ हम चलि एलहुँ गाम हमर इंटरके रिज़ल्ट आबि गेल हम चलि एलहुँ गाम किछु दिन रही हम बाबूजीसंँ कहलिएन यौ बाबूजी पंद्रह सए रुपैआ जे छै से मनोज भाइसंँ हम लेने रहिए हुनका देबाक छै तऽ बाबूजी हमरा दू सए रुपैआ आ ठाकुर केबलसंँ एगो बस चलए छलऽ सुपौलसंँ पटना ओ जाइ छल पंद्रह सए रुपआ ओकर बाकी छलए से आ पाँच सए आर हमरा देलथि टिकट सेहो कटबा देलथि ओ पाइ लए कऽ हुनका हम वापस करए लए के पटना गेल छलहुँ एगो याद यऽ जुड़ल